म्हजें नांव चिन्मयी जल्मी सद्याक हांवेन बेचलर ऑफ फिजिकल एडुकेशन बी पी एड म्हणटा ती डिग्री कमप्लीट केल्या आनी आता तुमकां सांगपाक वता ते म्हज्या लायफांतले जावं म्हज्या जिवीतांतले एक असो क्षण जावं अशें एक शिकवण म्हाका जी लायफांत म्हज्या मेळ्ळ्या तर तुमकां सागूंक वचत जाल्यार हांवेन म्हाजे शिक्षणा बाबतींत अशें एक डिसीजन घेतलें लायफांत जेका हांव करेक्टूय म्हणूंक शकना जावं रोंगय म्हणूंक शकना बट हांव अशें एकूच म्हणूंक शकतां की जें कितें आमच्या लायफान घडटा जावं हें आमच्या लायफान जाता तें फक्त आमच्या बऱ्या खातीर आसता तुमकां सांगूंक गेल्यार हांवेन म्हाजी टेन्थ म्हटल्या म्हजें फस्ट टू टेन्थ अशें शिक्षण केल्लें एँड तेच्या मागीर हांवेंन इकरावी बारावी कितें घेवचें तर हो म्हज्या मनांत अहो असो एक प्रस्न आशिल्लो कारण केन्नाच हांवेन अशें डीसायड करूंक नाशिल्लें जावं थारावंक नाशिल्लें की कितें तरी घेवपाचें जावं कोणी आमका त्या टायमार अशें सामकें समजोवन केन्ना सांगूंक नाशिल्लें की कितें घेतल्यार म्हणजे खंयच्या शिक्षण खातो घेत जाल्यार तूं खंयसर पावता जावं कितें खंयचें शिक्षण केल्यार तूं फुडें सरोंक शकता हे गजाल केन्ना आमकां अशें सामकें सामके रितीन कोणें समजावंक पावंक नाशिल्लो जावं हांव केन्नां समजावंक पावंक नाशिल्लो आनी म्हाजी धांवेतली परसंटेज अशी आयली की म्हाका म्हाका बारावेक सायन्साक एड्मिशन मेळटालें आनी हांवेन बारावेक एडमीशन सायन्साक घेतलें जरी तो माजो इन्टरस्ट नाशिल्लो तरी हांवेन ते घेतलें कारण म्हाका दिसले की हांव ते करूंक पावतलो पूण जसो टायम गेलो म्हाका तें समजून येवपाक लागलें की सायन्स जें आसा ते खूब कठीण आसा ते इतलें सायन्स जावं वाणिज्य शिक्षण म्हणटा पळय ते म्हाका खूब डिफीकल्ट वचपाक लागलें आनी हांवेन हांवेन खूब ट्राय केली स्टडी करपाक हे तें पूण हांवेन जेन्ना तें शिकयलें गेले वताले आमकां त्या टायमार सारकें लक्ष दिवंक नाशिल्लें तेन्ना म्हाका खूब खूब हें जावपा लागले हें अशें डीफीकल्ट वचपा लागलें आनी हांवेन शेवटाक कशें कशें ते कमप्लीट केलें पूण म्हाज्या मनांत तें अशें एक उरलें की हांवेन अशें दुसऱ्याच्या सांगण्यार जावं काय चिती नासतना तें डिसीजन घेतलेंले सायन्स घेवपाचें ते म्हज्या अशें म्हज्या खातीर एक शिक्षण कशें शिक्षण अशें जावन पडलें की ह्यान फुडें कितेंय जर डिसीजन घेतलो तर तुवेंन आतां खूब चिंतपाक जाय कितेंय जर डिसीजन घेतलो जर खूब चिंतपाक जाय जर तें तुका जमतलें ना हें चिंतपाक जाय जावं तेच्या फुडें तूं कितें करतलो तें चिंतपाक जाय आनी मागीरूच तुवें तें डिसीजन घेवपाक जाय आनी मागीर ह्यान फुडें जें म्हाजें डिसीजन्स हांव त्या हितूंतल्यान शिकलो की खुबशें डिसीजन्स अशें हांवेन रोंग घेतील्लें ते म्हाका कळ्ळें की ओके हायेंन तेन्ना चितुंक नाशिल्लें कितें करच्या पयली आनी ह्या शिक्षणा बाबतींत जर उलोवंक गेलो जाल्या हांवें तेच्या मागीर जे डिसीजन्स घेतले ते खूब चिंतून घेतले आनी खुबश्यो ते म्हाज्या आता करन्टली जें हांव शिकता जावं करन्टली ज्या जाग्यार आसा त्या बाबतींत हांव सामकें अप्लाय करून घेता आतां म्हाज्या लायफान तें उजार करता सामकें